مجھے آرٹ اینڈ كرافٹ بہت پسند ہیں مجھے آرٹ كرنا بہت پسند ہے پینٹنگ اینڈ ڈرائیونگ مجھے بہت پسند ہے میں اچھے سے اچھا ڈرائیونگ كرتی ہوں اور میں اسكول میں بھی اچھا ڈرا كرتی تھی اور میں فسٹ آتی تھی پرائز جیتتی تھی مجھے محمد حسین كے آرٹیں آرٹسٹ بہت پسند ہیں محمد حسین میں فین ہوں ان كی بہت بڑی اور مجھے بہت اچھا آتا ہے میں ابھی بھی ان كے ویڈیوز دیكھتی ہوں ان كے آرٹ دیكھتی ہوں مجھے بہت پسند ہے ان كے آرٹ محمد حسین كی